अगर अस गल्ल करचै मटापा घटाने दी ते पैह्लें ते इन्नी बमारी नेईं ही मतलब अजकल एह् बमारी होई दी इक लेकिन पिछले जमाने च जेह्के लोक कम्म शम्म करदे रेह् ओह् ठीक रौंह्दे लेकिन अजकल जेह्के लोक न किश खान पान दी वजह् कन्नै बी आखी सकने आं जेह्के बड़े सारे जेह्के वजह् कन्नै उं'दा जेह्का जिनें ओह् बड़ा जेह्का बधी गेदा अते बड़े सारे लोक जेह्के कोशिश करदे इसी करने दी घट्ट करने दी लेकिन ओह् उं'दे ते उ'ऐ करदे ते कोई केह् आखदे किश जीरा पानी केह् आखदे जीरा बस शामीं सेड़ियै रक्खना बस उसी बडलै जेह्का जीरा पानी पीना ते उस दे कन्नै बी ओह् जेह्का थोह्ड़ा उं'दा वजन थोह्ड़ा घट्ट होई जंदा नुहाड़े बाद जेह्का इक सोंफ होंदी सोंफ ते इस करियै रखदे ओह् खंदे बडलै खाली पेट उट्ठियै जेह्का निंबू निंबू पानी पीना ओह् बी केह् आखदे ठीक होंदा गर्म करियै निंबू पानी ओह् बी जेह्का ओह् उस दे कन्नै बी वजन जेह्का ओह् घट्ट थोह्ड़ा ओह् होंदा ओह् बी दिक्खना फ्ही नुहाड़े बाद खाने ई जेह्का परेह्ज करदे खाने दा परेह्ज जेह्कियां जैदा तली दियां चीजां ओह् नेईं खानियां तेलै दियां चीजां तेल दी चीज घट्ट खानी ते आलू शालू जेह्के आलू होई गे जानि कि चौल होई गे एह् चीजां थोड़ियां घट्ट खानियां अते बाकी इ'यै करदे जैदा इ'यै करदे कि मखीर होंदा जेह्का देसी मखीर होंदा देसी मखीर खाने ई बी कि ओह् खाने ई बड़ा फायदे मंद होंदा नुहाड़े कन्नै बी जेह्का बड़ी हद्द तक्कर आखी सकने आं कि ओह् जेह्का वजन ऐ ओह् घट्ट होंदा अते इ'यै जेह्कियां किश चीजां जेह्के लोक खाने कन्नै अते नुहाड़े कन्नै बी उं'दा वजन घट्ट होंदा